नमस्ते नमस्ते जी सुबह में सात बजे मिल सकता है दूध हाँ ठीक है हमारे ठीक है ठीक है हमारे यहाँ दूध शुद्ध ही मिलता है अच्छा दूध मिलता है लेकिन अब जो आपके यहाँ ले जाते हैं ओ रास्ते में पानी मिलाते होंगे तो उसको मैं नहीं बता सकती हमा हाँ ठीक है ठीक है कोशिश करेंगे हाँ ठीक है ठीक है हम कोशिश करेंगे कि अच्छा रहे पैसा तो गाय का लेंगी तो चालीस रुपये लीटर मिलेगा और भैंस का लेंगी तो साठ रुपये लीटर मिलेगा ठीक है हम कोशिश करेंगे अब जो आपके यहाँ ले जाएगा हमारे यहाँ से अब उसकी गारंटी तो नहीं है लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अच्छा दूध मिले आपको देखिए दूध चारा भी तो इतना महंगा हम खिला रहे है पशु के साथ मेहनत तो कितना कर रहे हैं तो चलिए चलिए ठीक है कुछ कुछ कन्सेक्सन हो सकता है आपके लिए कितना चाहिये आपको अच्छा ठीक है दो लीटर लेंगी तो कुछ कन्सेक्सन हो जाएगा हाँ दोनों टाइम मिल जाएगा हाँ हाँ मिल जाएगा तो गाय का चाहिए कि भैंस का दोनों टाइम अच्छा ठीक है चलिए हम कोशिश करेंगे की समय से मिल जाए शुद्ध मिले आपको कोशिश रहेगी

चालीस रुपये लीटर है गाय का

देखिये उससे क्या कम करना है अब चालीस से कम कहाँ देख रही है शहरों में तो और महंगा है देहात में तो कुछ गनीमत है शहरों में तो देखिये पचास रुपये साठ रुपये गाय का लीटर गाय का दूध चल रहा है अच्छा चलिए ठीक है कोशिश रहेगा हाँ ठीक है कोशिश रहेगा ठीक है ठीक है टाइम से मिलेगा और सही मिलेगा दूध नमस्ते नमस्ते